میں نے ایک ٹرالی بیگ لیا تھا آن لائن بیگ کمپنی کا لارج سائز میں جو کہ کافی جو کہ کافی کفایتی داموں میں داموں میں مجھے مل گیا اور ہمیں بہت آسانی ہو گئی بیکاز آف اس میں جیسے ٹرالی بیگ میں کافی جگہ ہوتی ہے اس میں ہمارے فیملی کے تینوں میمبرز کے اچھے خاصے کپڑے اچھے کمفرٹیبلی سب ہمارا جو سامان چھوٹا موٹا اور بھی جو قیمتی سا وہ سارا بڑی آسانی سے ایڈجسٹ ہو گیا اور پھر ہمیں کافی اچھے داموں میں ملا پھر اس کی وارنٹی بھی ملی اور اٹھانے میں بھی کافی ہلکا ہے جیسے بہت بھاری بھرکم سی چیز ہوتی ہے یہاں وہاں لے جانے میں خالی کرنے میں لیکن وہ کافی ہلکا ہے اور اس میں اڑتالیس کلو تک کا سامان بڑی آسانی سے آ جاتا ہے جانے کہیں جانے آنے میں بڑا مسٔلہ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ ٹرالی بیگ کی وجہ سے کہیں آنے جانے میں اور پھر جیسے سامان اٹھانا پڑتا ہے تو یہ ٹرالی بیگ کو ہم بیکاز آف ٹائر اس میں ٹائر لگے ہوئے ہیں تو اس کو آسانی سے ہم اس کو کو کھینچ سکتے ہیں بس سیڑھیوں پر ہی ہمیں اسے اٹھانا پڑتا ہے ادر وائیز اس میں بڑی آسانی سے بچے بھی اسے کھینچ لیتے ہیں تو ہمیں ابھی کہیں آنے جانے کا مسٔلہ ہمارے بڑی آسانی سے ریزالو ہو گیا ہے تو ٹرالی بیگ ہی مطلب بہت ہی اچھی چیز ہے کہیں بھی کیری کرنے کے لیے بڑی آسانی سے کیری ہو جاتا ہے